जी हाँ मेरे जीवन में कई सारी मुश्किलें आई हैं समस्याए आई हैं लेकिन उनमें से मैं एक जो मेरे साथ पिछले साल ही घटित हई थी वह मैं बताना चाहता हूँ जो कि एक मैं जब महियर से लौट रहा था तो वहाँ से कार चलाते लौट रहा था औ फिर जब घर से हम घर पहुँचने वाले थे तो उसके पहले हम मुझ से गाड़ी रिवर्स करते टाइम थोड़ा सा पोल्स में ठुक गई तो मतलब थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया वह फिर उसको हम ले जा कर रातों रात उसको एक गैरेज खुलवाया जान पहचान का गैरेज था वह उसको खुलवाया वहीं रातों रात उसको ठीक कराया और बिना किसी को घर में बताए हुए सिर्फ़ मेरे बड़े भैया और मैं थे तो हमने रातों रात उसको ठीक कराया और सुबह घर पहुँचे और ज घर पहुँचने के बाद भी पैरेंट्स को मलब घर में किसी भी किसी को भी नहीं बताया और भैया से भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया बहुत सॉरी बोला माफ़ी मांगी बहुत नर्वस हुआ मैं और फिर उसके बाद जब उनको बताया तो वह मलब घर में किसी को नहीं बताया भैया को बस पता था फिर घर में पापा वापा को हमने जब बताया जब हमारी गाड़ी सेल ऑउट हो चुकि हमने किसी और को बेच दी गाड़ी उसके बाद मैंने पापा को बताया तो पापा ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा बहुत अच्छे बेटा शाबाश हम भी बचपन में ऐसे ही मज़े करते थे